मेरा मतलब स्टार्टिंग कोला गै ना डांस करने दा इ'यां मतलब नच्चने दा मिकी बड़ा गै शौंक हा में मतलब हमेशा हर इक भाग लैंदी ही डांस बिच्च में बौह्त नच्चदी होंदी ही ते अ अज्ज धोड़ी में कदें नच्चना निं छोड़ेआ डांस मेरा इक ऐसी मेरी मतलब मेरा इक जिंदगी दा ऐसा हिस्सा ऐ कि जो में हर इक चीज़ कन्नै कन्नै उसी अपने कन्नै लेइयै चलनी होन्नी आं एह् मतलब मी इ'यां लगदा कि एह् असें ई फिजिकली मैंटली बी फिट रखदा मतलब जरूरी निं ऐ कि हून तुस डांस करदे ते तुस डांस बिच्च अग्गें गै जाओ जां डांस गी मतलब अपना अपना जीवन बनाई ओड़ो जां डांस करना बुरी गल्ल ऐ ऐसी गल्ल निं ऐ डांस इक ऐसी चीज़ ऐ जिसी तुस अपने पढ़ाई दे कन्नै कन्नैअगर तुस रखदे ओ ते तुंदा तुस बिलकुल मानसक तरीके दे बिलकुल ठीक रौंह्दे ओ तुसें ई कुसै बी चीजै दी कोई परेशानी निं औंदी जियां हून डांस च तुस इ'यां इक मतलब हून जियां इंग्लिश दा इक वर्ड हा ऐक्सरसाईज़ जां तुस योग लेइयै समझियै बी करी सकदे ओ डांस मतलब आक्खने दा मतलब इ'यै कि नच्चना चाहिदा जरूरी नच्चना चाहिदा डांस हर इक जगह् पर कम्म औंदा हून तुस अपना गै ब्याह् होऐ अपने गै रिश्तेदारें दा ब्याह् होऐ कोई बी चीज़ होऐ डांस इक ऐसी चीज़ ऐ कुदै बी कम्म आई जंदा हून तुसें ई डांस आंदा होऐ ना अपने स्कूल कालेज़ कुदै बी पढ़दे होगे ना तुस कुदै बी मतलब ओह्दे बिच्च ना शामल होई जाओ ते तुस कुदै बी कनेहा बी डांस करी सकदे डांस औना ना बड़ा जरूरी ऐ इ'यां आक्खने आह्ली गल्ल कि ऐ मेरा मेरा जेह्का जाग दा डांस हा ना जेह्का जेह्का में सारें कोला शैल कीता ते में ओह् में अपने पराने स्कूल जित्थें में पढ़दी होंदी निक्के होंदे अठमीं धोड़ी ओह् स्कूल हा में उत्थें पढ़दी होंदी ही इत्थें में मेरा एनूअल डे मतलब जदूं साल खतम होंदा रिजल्ट औना हा मेरा रजल्ट डे हा उस दिन मेरा डांस हा ते उस गाने दा नांऽ ही श्रीगणेशा देवा ते अस पंदरां पंदरां म्हीना म्हीना ना पैहलें गै त्यारियां करना शुरू होई जाना असें पढ़ना भी पर भी जेल्लै असें त्यारियां करनियां फ्ही असें पढ़ाई पर घट्ट ध्यान देना फ्ही असें नच्चना मुल्ख नच्चना फ्ही असें जेल्लै रोज़ रोज़ घरा असें कैब आह्ले फुलकै टिफनै ई लेइयै असें चार पंज दिन धोड़ी घर निं जाना नच्चने दा इन्ना शौंक होंदा हा ते कदें कदें असें ई स्कूल दे टीचर बी आखदे हे कि भई जाओ घरै पर अस मन्नदे निं हे उ'नें ई ते अस आखदे हे अस आखदे हे होर कराओ होर कराओ असें ई होर कराओ अस भी बी निं रज्जदे हे साढ़े इ'यां रंग दिक्खने दे लायक होंदे हे ते असें ई अपनी कोई परबाह् निं होंदी ही ते असें ई नच्चने दा इन्ना शौंक होंदा हा इन्ना शौक होंदा हा कदें फ्ही अस साढ़े स्कूल बिच्च मतलब एह् फ्ही एनूअल डे दा दिक्खो एह् फंक्शन होंदा हा ते असें पैह्ले म्हीना इक गै त्यारी करना स्टार्ट होई जाना भी असें जदूं जिस दिन बी फंक्शन होऐ होंदा हा ते उस दिन असें डांस करना ठीक ऐ ते भी गेस्ट आए दे होंदे जेह्के साढ़े होंदे हे गेस्ट ते ओह् साढ़ी इन्नी तरीफ करदे हे भई बच्चे इन्ना शैल डांस करदे कि भई कुत्थां सिक्खेआ इ'नें ते भई उ'ऐ गल्ल आई उठी साढ़ी बी मैह्नत दा फल मिट्ठा होंदा भई ते अस म्हीना म्हीना गै पैह्लें मैह्नत करना स्टार्ट होई जंदे हे असें ई असें ई साढ़े बिच्च जोश हा भई असें डांस करना किश अगर करना ते उसी शैल करियै करना अस मतलब बड़े गै मज़े करदे हे अस पर पढ़दे बी मुल्ख हे असें होर बी बड़ियां चीज़ां करनियां स्काट करने गी जाना असें अग्गें अग्गें रौह्ना भई साढ़े कोला अग्गें कोई करी निं छुड़े असें इ'यै होंदा हा बाकी अस इक बारी में कटरा बी अपने डांस दी परफार्मेंस दित्ती ही बड़ी शैल इवेंट होएआ हा ओह् ते ओह्दा नांऽ हा गाने दा वीर भगत सिंह में ओह्दी बी कम से कम बी में कोई पंदरां बीह् दिन त्यारी में करदी रेही असें केह् करना शामीं शामीं धोड़ी प्रैक्टिस करदे रौह्ना त्यारियां करदे रौह्ना करदे रौह्ना भी केह् होएआ साढ़ा स्कूल ना इक बारी ना फर्स्ट बी आई उट्ठा हा एह्दे बिच्च ते असें इ'यां असें दिलै असें दिलै दा बड़ी खुशी होई ते असें ई ना बड़ा गै मज़ा आया भी ओह्दे बाद डांस मतलब उ'ऐ गल्ल आई ना कि डांस इक ऐसी चीज ऐ ना तुस इसी करदे र'वो ना ते तुस कदें बी ना बमार निं पेई सकदे न मतलब तुस फिट रौंह्दे ओ होर बी बड़ी चीज़ां होंदियां बाकी इ'यै कि डांस जरूरी निं ऐ हून कि इक कोई बड्डा डांसर होंदा ओह् उ'ऐ करै डांस कोई बी करै बांह् हत्थ पैर हिल्लदे बंदे दे थोह्ड़ा तंदरुस्त होंदा होर बी बड़ा किश सिखदा ओह् ते इ'यै कि डांस करो तुस पर अपनी हर इक चीज़ कन्नै लेइयै चलना चाहिदा इ'यै कि बाकी डांस इक ना मतलब जेह्का साढ़ा भारत ऐ एह् इक कल्चर बी ऐ ते मतलब डांस हर कुसै गी एह् औना बी चाहिदा ऐ जिसी नेईं औंदा होऐ ओह्दे बास्तै इक शर्म आह्ली गल्ल बी ऐ बाकी एह् ऐ कि हून डांस होना गै चाहिदा मतलब कि डांस ना डांस असेंगी हर इक जगह कम्म आई जंदा अस कुदै पिकनिक गेदे होगे उत्थें डांस औंदा अस कुदै फंक्शन गी गेदे होगे उत्थें कम्म औना अस उत्थें कुदै ब्याह् श्याह् जाह्गे अपने कुसै रिश्तेदारें दे डांस उत्थें बी कम्म आई जाना अस अपने स्कूल पढ़ने आं डांस उत्थें कम्म औंदा ते अस अपने कालेज़ जन्ने आं ते डांस उत्थें कम्म औंदा डांस होर बी बड़ियां बड़ियां ना ब्रांचां होंदियां न मतलब डांस मतलब औना गै औना चाहिदा जिसी डांस निं औंदा ना ओह् गल्ल एह् पक्का चेता रक्खग ते डांस सिक्खग भामें जनेहा मरज़ी करो ना पर डांस जरूर करो डांस कदें निं छुड़ना डांस असें ई ना इन्ना तंदरुस्त रखदा नी अस इ'यां मतलब इ'यां जोश आई जंदा माहनू गी डांस करने कन्नै दिक्खो किन्ना पसीना आई जंदा ते ना अस इ'यां शैल फील करने इ'यां मन करदा ताज़ा ताज़ा फील होंदा ते इ'यां मन फ्ही इ'यां साढ़े असें ई फुर्ती औंदी साढ़े दमाकै ई साढ़े शरीरै बिच्च फुर्ती औंदी ते अस केह् साढ़ा पढ़ने दा बी मन करदा होर बी अस इ'यां इ'यां इक समझना होऐ ना कि एह् इक योग अस जियां योग करने आं भई जेह्का योग नेईं करी सकदा ओह् डांस करी लै डांस डांस ते योग बिच्च कोह्का कोई फर्क ऐ इक्कै गल्ल गै पसीना गै कड्ढना ऐ ते इ'यै कि डांस सारें गी औना चाहिदा ऐ इसी भुल्लना निं चाहिदा डांस जरूर करना चाहिदा ऐ